जैसे हमारे खेत में कृषि विभाग जो है अगर खाद बीज जैसे हम देते हैं अगर कोई फसल मेरी क्षति हो जाता है तो क्षति होने के बाद मीडिया वाला न्यूज़ ले लेते हैं और जिसके कारण इसको इस न्यूज़ से अधिक लाख रुपईया कमइने होता था कि ये न्यूज़ लेकर डिलीट कर देते हैं और ताकि अगर ई न्यूज़ अगर अधिक से अधिक जगह पर पहुँचाए अधिक से अधिक लोग देखें इस न्यूज़ को सरकार के पास जाए तो देखेगा सरकार कि इतना एकड़ खेती किसी की इसको हानि जैसे फसल हुआ बाढ़ आया बाढ़ के कारण डूब गया क्षति हो गया ताकि फसल को सही तरीके से बोने के कारण बहुत ही आर्थिक स्थिति से झेलना पड़ता है किसान लोग जो है किसान लोग उपजाते हैं तभी सब लोग जो होता है फसल होता है या अन्य फल फ्रूट जो भी चीज़ होता है हम सब लेते हैं अगर किसान नहीं उपजाएगा तो हम खरीदेंगे इसी तरह से जैसे हमारे खेत में हम फसल बोते हैं तो फसल बोते के समय फसल जो होते हैं नुकसान हो जाते हैं नुकसान के कारण मीडिया वाला जो आते हैं तो फोटो पिक्चर ले लेते हैं और अपना वो लेकर डिलीट कर देते हैं और पिक्चर डिलीट करने के बाद उसको अगर शेयर करना होता है शेयर करने के बाद अधिक से अधिक लोग के पास अगर वो जाएगा तो दिखेगा की कितना कौन फसल में किसको कौन सा किस को कितना हानि होता है ये सब बारे में जानकारी होना चाहिए इसलिए हमको किसी से लाभ हो